सूरत ज़िले में तमामु घणी सुठियूं सुठियूं एरियाऊं आहिनि जीअं वेसु आ पार्ले पॉइंट आहे या पिपलोद आहे तमामु अहिड़ी सुठियूं सुठियूं एरियाऊं जिते ॾाढा हाईएस्ट रो हाईएस्ट बि अघ आहिनि घरनि जा ऐं लो वारा बि आहिनि घणाई हाईएस्ट में ॿीं टीं करोड़े खां वठी फ्लैट चालू थो थिए पियो पंजें करोड़े सतें करोड़े वारा बि फ्लैट्स आहिनि उते उते सुठा सुठा माण्हू उते रहंदा आहिनि कंदा आहिनि शानु वधाईंदा आहिनि असां जी सूरत जो लोवेस्ट वारा बि आहिनि कैनाल रोड आहे या राम नगर एरिया आहे रांदेर रोड आहे इनमें लोवेस्ट वारा बि आहिनि ऐं घणाई भाड़े वारा बि आहिनि मिनिमम भाड़ो ईअं पंजे हज़ारे खां स्टार्ट थिए रूम किचन जो एतिरा बि आहिनि हाईएस्ट भाड़े वारा बि आहिनि जिते जिते पंजाह हज़ार बि भाड़ो आहिनि थ्री बी एच के आहिनि टे रूम हॉल किचन आहे रंधिणो आहे चालीह हज़ार भाड़ो पंजाह हज़ार भाड़ो अहिड़ा बि घर आहिनि सुठा सुठा ऐं हिते शिक्षा लाइ त माण्हू घटि ईंदा आहिनि पर हिते कमु कम लाइ ॾाढा माण्हू ईंदा आहिनि छो जो हिते बिज़नेस आहे सूरत हिकु बिज़नेस जो शहर आहे टेक्सटाइल शहर आहे हिनमें बेरोज़गारनि खे रोज़गारु मिलंदो आहे ऐं हाणे नओं हिकु खुलियो आहे डायमंड हब जंहिंजो प्राइममिनिस्टर मोदी सतरहीं तारीख़ डिसम्बर जी सतरहीं तारीख़ ई उद्दघाटन करे विया आहिनि ऐं डायमंड हब खुलण जे करे असांखे सूरत खे डोमेस्टिक एयरपोर्ट त हुओ ई पर हाणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बि असांखे मिलियो आहे छो जो सूरत जी ॾाढी प्रगती थी रही आहे ऐं डायमंड हब अचण खां पोइ सूरत में ॼणु हिक रौनक़ अची वेई आहे ऐं तमामु माण्हुनि खे रोज़गारु मिलंदो जेके बेरोज़गार आहिनि उन्हनि खे रोज़गारु मिलंदो सुठी तरक़ी थींदी ग्रामीण माण्हू बि हिते अची करे तमामु सुठे नमूने ई वसी विया आहिनि ऐं सुठे नमूने कमाई बि करे रहिया आहिनि ऐं सूरत हिकु टेक्स्टाइल आहे कपिड़े जो ॾाढो वॾो हिते कमु आहे साड़ियुनि में तमामु सूरत जो नालो आहे सूरत जूं साड़ियूं किथे जो किथे वेंदियूं आहिनि ॿाहिरि एन आर आइ बि हिते ॾाढा ईंदा आहिनि सूरत में ख़रीदी करणु छो जो सूरत में कपिड़े जो तमामु सुठो वॾो वापारु आहे एन आर आइ हिते ईंदा आहिनि त तमामु ख़ुशि थी वेंदा आहिनि उन्हनि खे जेका बि शइ खपंदी आहे उहा मिली वेंदी आहे जामु फैमिली शॉप बि आहिनि जंहिं में हिक ई जॻहि ते वञण सां असांखे बॉर्न बेबी ॼावलु ॿार खां वठी शादी थिए तेसिताईं वेडिंग कलेक्शन ताईं शादीअ जे जोड़नि हिक ई दुकान में ख़रीदियूं थी वेंदियूं आहिनि अहिड़ा जामु दुकान आहिनि असांजे सूरत में जीअं असांजे राम नगर में ई हिकु वॾो विजय टेक्सटाइल विजय गार्मेंट दुकान आहे जंहिंमें फैमिली शॉप आहे त माना जेको बि माण्हू हिक दुकान में ई अचे हुनखे ॿार ॼमण खां वठी वेडिंग कलेक्शन ताईं कुर्ता वेडिंग जो लेडिज़ जो वियर हुजे ल या जेंट्स जो वियर हुजे सभु मिली वेंदा आहिनि ऐं तमामु ख़ुशि थी उहे वठी वेंदा आहिनि जीअं टेक्सटाइल आहे हैंडलूम जो आहे हैंडलूम गार्मेंट जो बि आहे विजय गार्मेंट हैंडलूम बि आहे जंहिंमें तव्हां खे चादरूं नेपकिन सोफा सेट यूनीफार्म तक ताईं उनमें मिली वेंदा आहिनि माना ॿारनि जे स्कूल जा बि उनमें जामु मिलंदा आहिनि त अहिड़े नमूने माना कपिड़े में बि सूरत ॾाढो अॻियां आहे ऐं हाणे त डायमंड हब थी वियो आहे त उहो बि उनजी बि काई कमी नाहे डायमंड हब थियणु खां पोइ इंटरनेशनल ॿाहिरियां बि माण्हू हिते अची था सघनि पिया शहर शहर जा सभु माण्हू हिते विज़िट वठंदा हाणे जिन खे माना डायमंड हब ईअं लॻंदो हिकु अजाइबु ई आहे ऐं उहो ॾिसण लाइ बि ख़ासि माण्हू विज़िट वठंदा ख़ासि त इनकरे सूरत शहर में त हिकु दफ़ो त ज़रूरु अचणु खपे सभु ॻाल्हियुनि जो असांखे हिते ॾिसणु खपे रहण लाइ बि सूरत नम्बर वन आहे त हिक दफ़ो ज़रूरु सूरत में अची करे उनजी विज़िट वठणु खपे